हेलो हँ फोन कयलहुँ हँ जे छै से हँ कोन कोन गाछ अइ हँ तऽ हमरा आमके लेबऽ के ओ जे छै से अहाँकेँ किशनभोग आम लेबऽके छलै कोन कोन गाछ अइ अच्छा हमरा जे छै से किशनभोगके लेबऽ के छलै हँ दाम केना की कहबै तब ने ठीक से दाम लगेबै तहन तऽ हेतै एतेमे केना हेतै एतेमे कम करियौ ने किछु हूँ किछु कम करिऔ आर नहि हमरा जे छै से किशनभोग लेबेके अइ आ कोन गाछ अइ अहाँके पास अच्छा आ कलकतिआ कलकतिआ आमके जे छै से केना दाम होयत ओहिके कहिऔ अच्छा हँ किछु डि किछु हँ तऽ किछु डिस्काउण्ट करिऔ अच्छा ठीक छै तऽ हम अबैत छी हुँ तऽ ओ खराब नहि करबै मतलब पानि अथी करैत रहबै गाछ ताछ पर एहन नहि कतेके भेल से गाछ ढकि गेल ठकि देलक ई कऽ देलक केहनो गाछ धऽ धरा देलक बाद मे ओ पछताइत रहल ई ओ से एहन गाछ लेबऽ एहन पकड़ा गेल एहिसँ कनि गाछ ताछ पर ध्यान देने रहबै हूँ हँ तऽ ओहि लेल कहलियै गाछ ताछ पर कनि ध्यान दैत रहबै हँ हँ हँ दोकान पर हम जे छै से आबि रहल छी

हँ तऽ मतलब कहलहुँ हँ जे कि फोन पे एतऽसँ मारि दिअ कि जे छै से आएब तहन देब कैश लेब अहाँकेँ गाछ हम काल्हि खुनी जाके देखने रहौ गाछ अहाँकेँ हमरा पूरा पसंद अइ लेबऽ के हय हँ गाछ सब हँ गाछ पसंद अइ देख लेब पूरा ठीक छै